जम्मू बिच हर हर तरहां दे ध्यार मनाये जंदे जि'यां हिंदू दे आइये जि'यां इ'यां लोह्ड़ी होई लोह्ड़ी च अस करदे न कि भैनां भैना भ्राएं गी हार पांदियां न उ'नें गी हार पांदियां न भ्राऽ उ'नें गी फिर गिफ्ट दिंदे न फिर लोह्ड़ी होई फिर शिवरात्री होई इं'दे कन्नै होली होई फिर दिवाली होई दिवाली नराते आइये नराते आइये ते कन्नै फिर नराते औंदे कन्नै जन्माष्टमी आई रक्खड़ी आई कन्नै होर बी बड़ा किश आइया बड़े ध्यार हिंदुएं दे होली च लोक बच्चे बड्डे इक दूऐ गी रंग लांदे फिर फलूस सुट्टदे पानी उसदे उप्पर शैल ई रंग मलदे कन्नै लोकें ई होली बिच बी लोक इक दूऐ गी रंग मलदे ते जेह्के रोज़ रस्ते जंदे न उ'नें ई भु'ल्ली जंदे ते इक दूऐ गी प्रेम कन्नै मिलदे उं'दे कन्नै शिवरात्री उप्पर बरत बगैरा रखदे न शिवजी दी पूजा करदे न जेह्ड़े ते जेह्कियां कुड़ियां होंदियां न ओह् बरत रखदी कि मी शैल शैल घर आह्ला थ्होऐ ते फ्ही शैल घर आह्ला थ्होऐ ते कन्नै फ्ही होर होई जान जि'यां नरातें ई लोग बरत रखदे न नौ दिन पूजा पाठ करदे न देवी ते पूजा पाठ करदे न लोग थूम गंडा नेईं खंदे न लोक पर नौ दिन बड़ा नौ दिन बड़ा पूजा पाठ करदे न पूजा पाठ लोग जेल्लै अष्टमी जां नौमीं होंदी लोक कजकां दिंदे उ'नें ई गी कजकें ई मतलब माता दा रूप मन्नियै उ'नें गी तुस पूजदे न उं'दी सेवा करदे ते फ्ही ते फ्ही होई इ'यै दिवाली एह्दे बिच केईं केईं लोग दिवालियै ई लोक केह् करदे कि बड़ी साफ सफाई भांडे हफ्ता इक पैह्लें लोग अपने घरें ई साफ सफाई करन लग्गी जंदे न साफ सफाई करी लग्गी जंदे न घरें दी साफ सफाई करनियां फिर जेल्लै ओह् होंदा धनतेरस होंदा लोक नमें भांडे खरीदन जंदे ओह् दिन मतलब हट्टी बड़ा रश होंदा लोग लोग न अलग अलग किस्म दियां चीज़ां खंदे कोई लोग भांडे खरीद दे गैह्नें जां बंद्धे खरीद दे लोग लोग बंद्धे खरीद दे होर बड़ा किश खरीद दे फ्ही अगले दिन होंदा फ्ही देआली आह्ले दिन लोग लक्ष्मी माता दी पूजा करदे मतलब भोग बगैरा लांदे न भोग बगैरा लांदे न उस दिन मतलब देआली होंदी तां कि जेह्के राम भगवान हे ओह् मतलब वनवास कट्टियै लौटे हे तां गै लोग दिवाली मनांदे न ओह्दे बाद फिर ओह् गोवर्धन पूजा होंदी ते गोवर्धन पूजा च केह् किश करदे जेल्लै उ'नें ई प्हाड़ चुक्केआ गोवर्धन प्हाड़ चुक्केआ बिच ओहदे बाद टिक्का होंदा लोग जेह्ड़े भ्राएं ई टिक्का लांदियां ते टिक्का लांदियां उं'दी पूजा करदियां उ'नें ई गिफ्ट दिंदियां ते भी होर मुस्लिम दे बी बड़े ध्यार आंदे न ईद आई उं'दी ईद आई जंदी फ्ही नि'क्की ईद आंदी फ्ही बकरीद आई फ्ही रमजान आई जंदे ते फिर ओह् पूरा म्हीना रोजा रखदे न लोग उं'दे बी बड़े ध्यार होंदे सिक्ख जेह्के होइये जेह्ड़े सरदार होइये उं'दी बी जि'यां बसाखी आंदी ओह् बसाखी बिच उं'दे बास्तै इक नया साल शुरू होंदा हिन्दुऐं बास्तै ते देआली नया साल शुरू होंदा हून जि'यां हिंदुएं दे भी रक्खड़ी आई रक्खड़ी बिच होंदियां जेह्कियां भैनां होंदियां भ्राऽ ई भ्राऐं गी रक्खड़ी बनदियां उ'नें ई ओह् उं'दी उं'दी रक्षा करङन कन्नै मुस्लिम दे बी मुस्लिम दे बी बड़े ध्यार आंदे ओह् जि'यां ईद आई होर ईद आई हिंदू ते सिक्ख दे बी बड़े ध्यार होंदे न उं'दे गुरुऐं दा जन्म दिन आंदा कन्नै ते बसाखी आंदी बसाखी आंदी होर बड़े ध्यार आंदे जि'यां क्रिश्चियन बी क्रिश्चियन क्रिश्चियन बास्तै जेह्ड़े क्रिसमस आस्तै नुहाड़े उप्पर ओह् ओह् उं'दे बास्तै नया साल शुरुआत होंदी ऐ ते बड़े किस्म दे ध्यार मनाये जंदे न अलग अलग जातियें दे अलग अलग जाति दे लोग रौह्ंदे न अलग अलग धर्म दे लोग रौह्ंदे न कि अलग अलग धर्म दे लोक हर किस्म दे जम्मू बिच एह् निं ऐ कि इ'यै गल्ल आखदे कि हर हर इक ध्यार मतलब शैल धूम धाम कन्नै मनांदे बड़ी खुशी कन्नै मनांदे न